नमस्ते नमस्ते मुझे आपसे धान खरीदने हैं कौन कौन से हैं आपके पास बताइए हाँ अच्छा इन्द्रासन का क्या रेट है और और ये अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा ये चिन्नौर जो है ये नहीं बताया आपने किस रेट में है ठीक को लगाने के लिए कितने दिन पहले इसको बोना ज़रूरी है अच्छा खाद

अच्छा अच्छा तो उसमें कुछ अलग से खाद वाद कुछ डालनी होती है क्या

अच्छा तो हमको क्या बासमती का क्या अच्छा बासमती को होने के लिए क्या करना होता है अच्छा अच्छा उसकी बोआई में कुछ फिर ध्यान रखना होता है क्या

कीटनाशक दवाएँ भी आपके यहाँ मिलती हैं क्या अच्छा धान के लिए कोई अलग दवा है क्या अच्छा तो आप हमको ये बासमती ही दे दीजिएगा पाँच एकड़ के लिए कितना चाहिए अच्छा तो हाँ पाँच बीघा का ही बता दीजिए अच्छा पाँच किलो धान तो ठीक है फिर हम आएं आएंगे आपके यहाँ कल धान लेने नमस्ते